میرا منفی تجربہ کرسیوں کے ساتھ رہا جیسے کہ آپ ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہوں جو بہت سخت ہو اسے آپ کی ہڈیوں اور پٹوں میں درد ہو سکتا ہے آپ کو تکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہوں جو بہت نرم ہو اس سے آپ کی پیٹھ میں درد ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو سیدھا رکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی اور اپنے آپ کو کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوگی آپ کسی ایسی کرسی پر بھی بیٹھے ہوں جو بہت اونچی یا بہت نیچے ہو اس سے آپ کا سر اور کمر میں درد ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو آرام دہ محسوس نہیں ہو سکتا ہے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی اور آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوگی